नमस्ते आं एह् जेह्ड़ी पैरासिटामोल ऐ एह् पैरासिटामोल दा जेह्ड़ा अपडेटेड बर्जिन ऐ होर एह् जेह्ड़ी पैरासिटामोल ऐ एह् पैह्लें जेह्ड़ी पैरासिटामोल मता टाईम लांदी ही बुखार उतारनै च एह्कड़ी आह्ली घट्ट टाईम लांदी ऐ ते कन्नै एह्दा साईड इफैक्ट होर एह्कड़ी आह्ली दा पैह्लें आह्ली कोला साईड इफैक्ट घट्ट न अंजी ते एह्दा जेह्ड़ा मतलब पैह्लें कोला घट्ट

आं जी आं जी बिलकुल बेची लैओ ठीक ऐ ते पैह्लें आह्ले कोला मती शैल ऐ ते लोकें शैल पसंद बी करना केह् आक्खा दे

आं जी आं जी बच्चें आस्तै बी एह् बड़ी शैल ऐ बच्चें कोला लेइयै बुड्ढें तगर बड़ा शैल ऐ